आङो बर' हारिनि सासे सुबुं हिसाबै मावनाय दांनाय

हाल खदालनि खामानि हाल खादालजों आबाद मावनाय खौ आङो मोजां मोनो आरो

मानसिफ्रा जेरैहाय जेखाय हबनाय हेबनाय खबाय हेबनाय ख'खा हेबनाय बायदि बायदि आखाइनि खामानि मावो हिसाबै आंबो बे बायदिनो मावनो मोजां मोनग्रामोन आं बे बायदिजोंबो मावोमोन दा आङो

सेभेन्टि बोसोर जाबाय आं दा धोरोमाव खोब माने मुखुब जानानै दङ आं धोरोम खालामनो मोजां मोनो बाथौ बर' हारि हिसाबै बाथौ धोरोमा जोंनि आंगो धोरोम हिसाबैनो आं बाथौ धोरोमाव नांथाबानानै दङ जोंनि बर' हारिनि माखासे आखुथाइ जेरैहाय गायनाय फुनाय हाल खादालजों हालिउनाय खदाल जावनाय अथ'बा मोसानाय मुसुनाय बा बागुरुम्बा मोसानाय बायदि बायदि रोखोमनि मोसानाय बेवहाय जोंनि हारिनि गेजेराव बे मोनसे हारिनि हारिमु आरो जोङो जोंनि बर' हारिनि गान्नाय जोमनाय जेरैहाय दख'ना गान्नाय दख'ना गान्नायजों जोङो मोसानाय मुसुरनाय बैसागो गोदान बोसोराव जोङो गाननाय जोमनायजोंनो मोसायै मोसायै मुसुरै जोङो बयखौबो बरायो बोसोर गोदानखौ जों बरायनाय जायो जोङो बे बायदिनो हारिमुखौ लाखियो